गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरत है तो ज़रूरत यह है कि हम लोग क्या है कि बाइक लेते हैं तो पहले तो बाइक जो लिए हैं उसका ऐसो अपना इंश्योरेंस जो भी पेपर है उसको अपने लोग टाइट करके रखें उसको टाइट करने से यह फायदा होता है कहीं भी जाएंगे तो उसमें ऐसो कोई प्रशासन देखेगा तो अपना पेपर वेपर रखेगा तो टाइट रहेगा उसमें ज़रूरत का यह सामान पड़ता है जैसे हो गया ड्राइवि लाइसेंस हो गया हेमलेट हो गया हेमलेट नहीं पहन के जाएँगे तो चालान कट सकता है और अगर जूता नहीं पहन के जाएँगे तभी भी चालान कट सकता है इसलिए ऐसो जूता और हेमलेट सभी को पहन के जाना चाहिए और ज़रूरत का जो सामान हो रहा है जैसे गाड़ी चल रहा है चल रहा है और पंचर हो गया और पंचर हो गया तो उसको तो बनाना तो पड़ेगा तो उसके लिए जरूरत के सामान यह हो गया कि जिसे हम फेवीक्विक होता है वो ले लेते हैं उसके ऐसो उसको यूज करते हैं उसमें उससे क्या होता है हम लोग का कहीं से परेशानी नहीं होता और एक ऐसो छोटा सा पंप होता है जो हम पैर से यूज कर सकते हैं चैनीज पंप आता है उसको हम ऐसो पैर से अपना इंडियन भी पंप आ ही गया होगा उसको हम यूज करते हैं उससे क्या होता है कि अपने सुरक्षा भी रहते हैं अगर मान के चाहिए कहीं भी बाइक चला रहे हैं हेमलेट पहन के नहीं चलेंगे हम लोग तो क्या हो गया कहीं एक्सीडेंट हो गया कहीं गिर गए पड़ गए तो क्या है कि हाथ वाथ टूट जाए फूट जाए और स्क्रैच ज्यादा अगर छिला गया थोड़ा बहुत तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बैंडेज ले कर चलना पड़ता है बैंडेज लेकर चलिए दर्द की दवा लेकर चलिए इसमें क्या होता है कि जैसे अगर दर्द कर रहा है दर्द दर्द की दवा खा लीजिए तत्काल में वहाँ पर तत्काल में तो हॉस्पिटल तो दिखेगा नहीं कि आप वहाँ पर जा के इलाज करवाइए और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा अपनी गाड़ी का पेपर हमेशा टाइट रखें और लाइसेंस भी टाइट रखिएगा और यह चीज करके नहीं रखिएगा कहीं भी जाइएगा जब भी प्रशासन धरेगा आपको तो फाइन काट ही देगा तो इससे अच्छा इससे बचने के लिए अपना पेपर का खुद से करें और अपना है सो जो जीवन बीमा जो भी है इंसुरेंस अपना खुद का भी शरीर का भी करें और गाड़ी का भी करवा के रखे इससे क्या होता है कि अगर हमें कुछ हो जा रहा है मान के चलिए जैसे दुनिया में हम नहीं है तो हमारे क्या है की फैमिली जो भी रहेगा बाल बुजुर्ग बीवी घरवाली जो भी है तो उसको उस चीज का लाभ मिल जाएगा इससे क्या है कि हमें आगे उतना परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा इसलिए ऐसो आप है ऐसो जबी भी जाइएगा हेलमेट पहन के जाइएगा क्या है देखिए सरकार ने जो लागू किया है हेमलेट या जूता तो वह अपने आपको बचाने के लिए नहीं वह सभी को बचने के लिए लगाया इससे यह होगा ना अगर आप कहीं जा रहे हैं अगर कहीं स्पॉट कहीं हो गया कहीं लग गया मान के चलिए सर फट गया स्पॉट अगर मर्डर हो गा तो आप है सो जी नहीं पाएंगे इसलिए आप ऐसा सभी का बात मानेंगे अगर नहीं चलाएंगे तो आप जान जाएं की हम चल रहे हैं चल रहे हैं तो आपका इसमें क्या है कि चालान भी कट सकता है चालान भी कटेगा चालान कटवाना पड़ेगा अगर कभी गिर पड़ गए तो नुकसान किसका होगा अगला का तो नहीं होगा आपका नुकसान होगा भरपाई आपको खुद करना पड़ जाएगा खुद भरेंगे तभी जाकर कुछ और कोई दो रुपये देने का ही नहीं तो इसलिए ऐसा अपना खुद सब अपना ही खुद ख्याल रखें और आगे की बात आगे सभी को बताते रहे कि हेमलेट को जा रहा है गाँव घर का कोई जा रहा है भाई उसको सीधा टोक दो ना कि भाई हेलमेट क्यों नहीं लेकर जा रहे हो हेमलेट पहन के जो खुद सुरक्षा खुदकर अब अगर किसी ने लागू किया है तो अपने लिए नहीं लगाया वो ऑल इंडिया सभी के लिए लगाया लागू किया है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए ऐसो आप लोग अगर जा रहे हैं कभी अगर बगैर हेलमेट वाले जा रहे हैं या प्रशासन क्यों न प्रशासन प्रशासन को टोक सकते हैं आप अगर प्रशासन आपको दबाव डाल सकता है कि आपका चालान कट सकता है तो आप भी प्रशासन पर आप भी आपका भी हक बन रहा है आप भी प्रशासन पे आप ऐसा हक बनाइए उसको दबाव दीजिए कि आप हेलमेट क्यों नहीं लगा रखे हैं जब आप सभी के लिए अगर समान एक ही है सबके लिए सरकार एक ही है नियम कानून जो होता है सबके लिए बराबर ही होता है समझे तो इसलिए ऐसे सभी को देख किसी को भी देखें अन्यथा कोई भी व्यक्ति यह मत सोचिए कि हमारा फैमिली से है सुरक्षा रहे और किसी की फैमिली ना सुरक्षा रहे इसलिए आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और अगर अगला को भी उसी चीज को समझाते रहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो इससे क्या होगा अपने जो बिहार का है या अन्यथा कहीं का भी है अब आप कोई भी प्रदेश देश कहीं भी रहें देश विदेश वहाँ पर आप लोग ऐसे वहाँ पर इस लोग को ज्यादती करते देखें कितने लोग को देखते हैं कि क्या है कि और तिरपल लोग तो बाइक पर बैठने से डबल है तो दो डबल हेमलेट चाहिए क्या होगा और कितना लोग ऐसो बाइक को कृपया ऐसे ऐसे जो टेड बकुल काट के चलता है उसको नहीं चलाना चाहिए इससे क्या होता है उसको अगला तो कोई दिखाता है तो अगले को दिखाने से क्या फायदा है जब गिरेगा तो अगला भी ऐसे देखेगा चलेगा तभी भी अगला देखेगा इसलिए आप लोग ऐसा इस चीज को सबको जागृति कीजिए चालान जब गाड़ी चलाते हैं तो हेमलेट वेमलेट खुद स्वयं रखिए